असांजे भारत देश में जॾहिं असां नंढा हुआसीं तॾहिं इस्कूलूं कॉलेजूं घटि हुयूं अचण वञण लाइ सहूलियतूं कोन हुयूं पैदल वञिणो पवंदो हुओ हली करे तंहिं खां सवाइ ॾाढियूं परे परे इस्कूलूं हुयूं पढ़ाई हेॾी हूंदी कोन हुई ऐं हींअर सहूलियतूं ॾाढियूं वधी वियूं आहिनि इस्कूलूं वेजियूं वेजियूं शहरनि में ठई वेयूं आहिनि ऐं ॾाढी पढ़ाई ॾाढी पहिरियां खां सुठी थी वेई आहे ऐं ॿार भाई बीमार था पऊं त घरि वेठे ऑनलाइन पढ़ी था सघूं अॻ में अहिड़ी काई सहूलियतूं कोन हुयूं हींअर पढ़ाईअ में ॾाढियूं सहूलियतूं अची वियूं आहिनि अॻे अॻे अॻु में खां